बगीचा में लगाए गए पेड़ पौधे जब उसमें फल और डाली आता है तो पूछिए मत खुशी का ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि फल फलदार और जो ही वृक्ष है उसको लगाने में बहुत तरह का कठिनाई समस्या आता है जैसे कि जब हम लोग कोई भी बगीचा लगाते हैं तो उसमें शुरुआती दौर बहुत सारे कीट कीड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है और बहुत सारे जानवर का भी उस पर दवाब बढ़ा रहता है तब जानवर के द्वारा भी नुकसान हो जाता है और कीट कीड़ों बहुत से बाहरी कारण से बगीचा नष्ट हो जाता है लेकिन बगीचा बहुत ही एक अच्छे विचार धारा से लगाते तो हैं लेकिन बहुत सारा बाधा होने के कारण बगीचा नष्ट हो जा रहा है उसमें बगीचा लगाते समय बहुत सारा समस्या को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं उसको लगाते हैं पानी डालते हैं पानी डालते डालते जाऊं पौधा बड़ा हो जाता है तो जब उसमें फल आता है तो वही चीज़ बगीचा फूल से भरा हुआ होता है तो मन गदगद रहता है की हमने जिस बगीचा को सींचे वो आज हमारे लालसा पूरा हो रहा है इसलिए जो भी बाग बगीचा हो फलदार हो पौधा वो हमारे दिल को चुभता है आकर्षित करता है और बहुत ही हम सभी गदगद हो जाते हैं कि हमारा लगाया हुआ पौधा आज इस बगीचा में फले फूले हैं आज उसका हम आनंद ले रहे हैं सुख कर रहे हैं इससे आने वाला हमारा पीढ़ी भी हम जो सुख किए किए और आने वाला पीढ़ी भी सुख करेंगे और वो बोलेंगे कि हमारे परिवार के अमुक अमुक लोगों ने ऐसे ऐसे फलदार पौधा वृक्ष बगीचा लगा के हम लोग के लिए भविष्य के लिए छोड़ दिए हैं कि कई पीढ़ी हम लोग इनका सुख जिससे सुख प्रदान करेंगे तो वृक्ष आदमी को लगाना चाहिए वृक्ष बहुत सारे चीज़ में उपयोग किया जाता है और हमारे वातावरण को जहाँ तक ऑक्सीजन की ज़रूरत के लिए हम लोग को वृक्ष की ज़रूरत है हमारे यहाँ वर्षा की आवश्यकता को वृक्ष ही पूरा करते हैं अगर हमारे यहाँ वृक्ष ही नहीं रहता है तो हीट वेब की समस्या होता है इसलिए वृक्ष बाग बगीचा बहुत ही एक सुन्दर चीज़ है इसको हर आदमी को लगाना चाहिए वृक्ष जो है एक अपना बच्चे के समान जैसे उसको पालते हैं उसको पाला जाता है और हमारा वृछ ही आने वाला भविष्य में हमको सुखदाई होते हैं